पर्यावरण एक बहुत अमूल्य है पर्यावरण से ही हमारे जीवन का पूरा सम्बन्ध है पर्यावरण एक वैज्ञानिक ढंग से वृक्षों से तट से इसका सम्बन्ध है पर्यावरण प्रयावरण जो है आज हमारे यहाँ का पेड़ कटते चले जा रहे हैं जिससे प्रयावरण ख़राब होता चला जा रहा है पर्यावरण ही सिर्फ विज्ञान में के दृष्टिकोण से शुद्ध हवा मिलती है पर्यावरण ही शरीर को स्वस्थ रखता है पर्यावरण दूषित हो गया तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं तरह तरह के रोग होते हैं पर्यावरण रोकने के लिए विज्ञान की ज़रूरत हैं विज्ञान से ही हमारा देश अच्छे ढंग से पर्यावरण की रक्षा कर सकता है पेड़ पौधे आज जो है इनको विज्ञान के ढंग से लगाए जाए जिससे जो पर्यावरण शुद्ध हो पर्यावरण सही चले हमारे देश का महान पर्यावरण पर्यावरण ही देश को जो है स्वच्छ रखता है पर्यावरण टेकनालजी से इसका संबंध विज्ञान से है विज्ञान एक टेक्निकल है यह टेक्निकल है नहीं तो विज्ञान है नहीं और विज्ञान नहीं है तो प्रयावरण शुद्ध नहीं हो सकता पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए हमें विज्ञान की ज़रूरत है टेक्नोलोजी की ज़रूरत हैं हमें वृक्ष लगाना ज़रूरी है जितने ही वृक्ष होंगे उतने ही शुद्ध पर्यावरण होगा और वृक्ष कटते चले जा रहे हैं पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है जितने

और दूषित तत्व हैं जिससे पर्यावरण ख़राब होता चला जा रहा है तो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हैं टेकनाल्जी ही हम विज्ञान के ज़रिए से टेकनाल्जी हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं और शुद्ध ही पर्यावरण जीवन को स्वस्थ रखता है और जहाँ पर्यावरण का जहाँ तक अनुभव है हमें कि बिना पर्यावरण के स्वास्थ्य किसी भी प्रकार प्रकार से स्वास्थ्य नहीं रह सकता है शरीर में हर एक तरीक़े के रोग फैलते चले जाएँगे कहीं फंसा रोग है कहीं फोड़ों कोई रोग है कहीं कुछ है कहीं किसी तरह के कीटाणु फ़ैल रहे हैं कहीं सर्दी ज़ुख़ाम है ये सब पर्यावरण की ही वजह से बढ़ते चले जाते हैं पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए हमें टेक्नोलोजी और विज्ञान की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी विज्ञान के ज़रिए से पेड़ पौधे आदि का उपयोग करें तभी जा करके हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सकता है नहीं तो पर्यावरण बिल्कुल दूषित होता चला जा रहा है पर्यावरण के लिए हमें टेक्नोलॉजी विज्ञान बहुत ही ज़रूरी होता चला जा रहा है

पेड़ तो काट डालते हैं हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ पेड़ पौधा कटता चला जा रहा है जंगल साफ करते चले जा रहे हैं लेकिन आज के युग में कोई एक पेड़ लगाने के लिए तैयार नहीं है कि कोई एक पेड़ लगा दें कोई एक विज्ञान की तरफ सोचें टेक्नोलॉजी की तरफ सोचें कि हाँ हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है तो हम क्या करें हमें क्या करना है इसके विषय में कुछ नहीं सोचते हैं यही है हमें सोचना चाहिए कि पर्यावरण दूषित हो रहा है तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए हमें विज्ञान और खोज करनी चाहिए कि हम पेड़ पेड़ पौधों के बजाय किस तरीक से पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं इसको विज्ञान के ज़रिए टेक्नोलॉजी के ज ज़रिए हम इसको और आगे बढ़ें सोचें कि हमारे यहाँ का पेड़ पौधा ख़त्म होता जा रहा है पर्यावरण दूषित होता जा रहा है तो किस तरीक़े से इसको शुद्ध करें इसके पीछे यह हम सोचें विचार करें हमारे विज्ञान हमारी टेक्नोलॉजी के साथ इस पर ज्ञान बढ़ेगा हम आगे यही सोचते रहें विचार करते हैं विचार करेंगे कि हमारा प्रयावरण किस तरीक़े से शुद्ध रहे